دلّی میں اسکول کالج یونیورسیٹیاں تو بہت ہیں جیسے جامعہ ہو گیا اور جامعہ کالج ہے جامعہ یونیورسٹی ہے جامعہ اسکول ہے اور یہ دلّی یونیورسٹی ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی ہے علی گرھ کی اور اس میں بھی ہر جگہ الگ الگ کورسیز ہیں الگ الگ فیس ہیں ان کی دلّی میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے اسکولس ہیں یہاں پر اور سچدیوا اسکول ہے اور اپولو اسکول ہے ان کی فیس بہت مہنگی مہنگی ہیں جوکہ لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے دینے میں لیکن ان کی پڑھائی تو اچھی ہے لیکن غریب بندہ تو ان کو افورڈ نہیں کر پاتا اس طرح کالجیز بھی ہیں جیسے کہ جیسے کورس ہیں ویسے ویسے ان کی فیس ہیں جیسے کہ ڈہلی یونیورسٹی میں ایم بی اے کی فیس گیارہ ہزار ہے ایم ایس سی کی فیس اٹھارہ ہزار ہے اسی طرح جامعہ یونیورسٹی میں ایم بی اے کی فی فیس دس ہزار ہے اور اور ایم ایس سی بی ایس سی ان کی فیس اٹھارہ انیس بیس ہزار ہے تو کچھ لوگ اس کو افورڈ کر پاتے ہیں کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں لیکن ان کی فیس کی وجہ سے اور بھی یونیورسٹیاں ہیں جس میں الگ الگ ریٹ میں الگ الگ کورس ہیں بہت سارے ہیں دلّی میں پڑھائی کو لے کر بہت ہی کریز ہے ہر جگہ جگہ جگہ اسکول ہیں جگہ جگہ یونیورسٹیز ہیں جیسے وہ جیسے شکشا شکشا نکیتن اسکول ہے آدرش نکیتن اسکول ہے شاہد راج گرو کالج ہے ذاکر حسین کالج ہے امیٹھی انٹرنیشنل اسکول ہے اور اور ہے وہ نرنکاری سنت اسکول ہے یہ بہت سارے بہت جگہ جگہ اسکول ہیں ان کی پڑھائی بہت اچھی ہے جوکہ پرائیویٹ ہیں آدھے پرائیویٹ ہیں آدھے سرکاری ہیں